औ हेल' ए औ मानोबामोन

ए औ फ्रि होन्नानै बुङोब्ला फ्रि होन्नानै बुङोब्लाथ' बे गभमेन्ट स्कुलफ्रानो जायो नङा होमबा दा बेनि गेजेराव कक्राझार टाउनाव नोङो जेनबा गार्लस हाइसेकेण्डारि नङाबा बिद्दापिट नङाबा सोरां हाइ स्कुल बेफोराव होनो हागोन मानि गभमेन्ट स्कुलफ्राव जोङो गासिखौबो फ्रि मोनजोबनाय जायो जेरैहाय इउनिफर्म लेखाफोर गासिबो जोङो बेखौ फ्रि मोन्नाय जायो बेनिफ्राय गथ'फोरनो सानसुनि जानाय आदार होनाय जायो बेबादि आरो आमफ्राय एडमिसनाव गरसेबो फैसा गारनाङा गार्जेनफ्रा बेनो आरो दा बेबादि सुजुग सुबिदाखौ जोङो गभमेन्ट स्कुलफोरावहाय मोन्नाय जायो दा नोङो एडमिसनखौ होनोबा गार्लस हाइसेकेण्डारि नङाबा बिद्दापिट बेनो मानि टाउन गेजेरनि बिसोरावनो होनो हागोन आरो हस्टेला गार्लस् हाइसेकेण्डारियाव दङ' हस्टेला बिद्दापिटयाव गैया सोरां हाइ स्कुलावबो गैया नोङो हस्टेलाव दोन्नायनि बेबस्था लानोबा बेवहायनो प्रिनसिपालखौ लोगो हमनानै रायलायनो हागोन औ औ औ दे गोजोन्नाय थाबाय आं औ दे जाखोना जादियामोन समाइया